ग्रामीण क्षेत्र के सांस्कृतिक पहचान खेल सॅं आब तऽ ओ समाप्त भऽ रहल भऽ गेल छै मोटा मोटी लेकिन एकटा बहुत बड़का पहचान छलै जे जूड़ शीतल हमरा सबके पाबनि होइया जे जगह जगह बैशाखी मनायल जाइ छै ताहिमे छल एकटा खेल धूरखेल धूल गर्दा सॅं लोक खेलैत छल आओर जहन अथी भऽ गेलै समापन ओकर होइ छलै तऽ कोनो पोखरि मे गेल या एक नहि एक सॅं अधिक पोखरि मे गेल ओहिठाम ओकर थाल कादोसँ अथी केलक तऽ किछु पोखरि के उराही सेहो भऽ जाइ छलै तऽ ई पारम्परिक खेल छल तहिना हमरा सबके कोजागरा मे पचीसी के परम्परा रहल लोक राति भरि अथी केलक तऽ इ भूमिका सब छलय खेल के सामा चकेवा महिला सबके खास कऽ के बहीन के भाय के लेल ओ खेल खेल खेल मे बहुत बड़का त्यौहार मनायल जाइत छल जे छठि सॅं शुरू भऽ कऽ कार्तिकी पूर्णिमा तक होइत छै तऽ इएह सब पारम्परिक खेल छै आब तऽ धीरे धीरे लुप्तप्राय भेल जा रहल छै